جی ہاں بائک چلاتے جب بہت ایکٹو رہنا پڑتا ہے کیونکہ کبھی بھی بائک چلاتے جب کچھ بھی خراب ہو سکتا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں نے بائک پہ جا رہا تھا اچانک میرا بائک کا بریک خراب ہو گیا پھر میں نے بہت ایکٹو طریقے سے جو سو میں نے اس کو روکا ہے پھر سائڈ میں بائک کر کے اس کو جو سو پھر وائر چینج کیا اور تھوڑا بہت میں میکینک کا کام بھی جانتا ہوں تو اس سے میرے کو پتہ چل گیا کہ کیسے کرنا ہے کیا ہے ان کے کبھی پنچر ہو جاتی ہے کبھی پٹرول ختم ہو جاتا ہے وہ سب دیکھنا پڑتا ہے اور ساتھ میں میں پٹرول بھی رکھتا ہوں وہ ایک باٹل میں جو ہے سو کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے بائک چلاتے جب بہت ٹیم پہ ایسا ہو جاتا ہے اچانک کوئی دیکھ کے نہیں نکلتے گھر سے جب نکلتے ہیں تو یا کوئی سفر پہ جاتے ہیں کوئی لانگ ڈرائیو پہ چلے جاتے ہیں بائکوں پہ تو سب جانکاری نہیں رکھتے ہیں کیونکہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے اگر ایسا لانگ ڈرائیو پہ جا رہے ہیں تو اس وقت چیک کر کے نکلنا پڑتا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ بائک پورا چیکنگ کر کے نکلیں اور بائئک اچھے سے چلائیں گاڑی ڈرائیو اچھے سے کریں وغیرہ وغیرہ